पंज लख चालीह हज़ार छह करोड़ छ्ह हज़ार वीह लख ॾह हज़ार चालीह हज़ार चार सौ पंज हज़ार चार सौ